आं कोण आं किदें जालें आं येता न्हू सगळे कडे धाडला आमी गार्बेज कलेक्शनाक आं आं आं आमी धाडल्या न्हू तेंका कलेक्शन करपाक डोर डोर टू डोर धाडल्या तेंका येना येना येता तूं फटींग उलयता तूं खंय दार बी धांपून आसता दिसता आं येता आतां हांव हांवेनूच तेंकां धाडलां आं

आं आं आं हांव बी किदें पंचायतीन वचोन सगळींच कामां करताय बी न्हू

तेंका धाडले न्हू पूण तें येयना जाल्यार पळयता हांव कोणाकूय सांगोन पळयता येयना तें पावयता तुजी गार्बेज कलेक्शनाक

हांव घेता घेत ना ना घेता एक्शन घेता हय ना ना हांव घेता हांव एक्शन घेता सांगता हांव ना ना ना धाडटा तेंकां धाडटां आमी तुमचे सेवे खातीरूच आसा न्हू धाडटां आमी हय आं आं घेता घेता एक्शन

ना ना मातशें हांव खंय तरी पयस गेल्लें जायत म्हणून ते दिसा ना जायत आ हांव जे आतां म्हाका न्हू तुजे चेड्याचो फोन म्हाका धाड मागीर हांव जेन्ना पंचायतीन येतलें पय तेन्ना फोन मारता मागीर तूं धाड तेका मागीर दिता हांव आं आं बरें